وعلیکم السلام خیریت سے جی بولیے کون جی جی جی جی رازق شاپ سے ہی بات ہو رہی ہے بولیے کیا کام ہے کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کا

اچھا جی ہاں بتا سکتے ہیں ون پلس کا آیا ہے ابھی جی بالکل نیا نیا ہے بہت اچھا ہے جی بالکل نیو ہے آپ کہاں سے بول رہے ہیں

جی بالکل بتائیں گے اس کے پرائز ہے وہی سرسٹھ ہزار کے قریب

دیکھیے موبائل میں فیوچر بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ہاں بہت سارے اور اچھی طریقے سے کام آتا ہے تو ہاں کم وم کی بات ہے تو یہ ہو جائے گا آپ آئیں گے تو پھر کچھ نا ہو ہی جائے گا نا

دس ہزار میں سٹھیا گئے ہیں آپ کیا اچھا اچھا نہیں لوٹ نہیں رہے ہیں بھائی دام پرائز بتایا آپ کو جتنا ہے اتنا ہی ہوتا ہے

اچھا ہوں میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا دس پرسینٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ آئیے تو صحیح ٹھیک ہے آپ آئیے میں بات کرتے ہیں پھر بات ہوگی